अहिड़ा घ तमामु घणा आहिनि पर्यटक स्थलु जिते मां पंहिंजे महिमाननि खे वठी वञी वञण चाहींदसि जीअं त पुष्कर पुष्कर धार्मिक स्थलु आहे ऐं सभई उते वेंदा बि आहिनि मां बि पंहिंजे महिमाननि खे उते व वठी वञण चाहींदसि जा त महाकालेश्वर गोआ अहिड़ा घणेई जॻहयूं आहिनि जिते मां पंहिंजे महिमाननि खे वठी वञी सघंदसि